हैलो हा हा हरीश थो ॻाल्हायां

हा त हिकिड़ो कमु कयो तव्हां जेको पाणी आहे उहो ओॿारे करे ऐं गरम करे उहो पीओ ऐं काढ़ो जंहिंमे असांजा घर जा सामान हूंदा आहिनि कारो मिर्च वग़ैरह हैड वग़ैरह इहो हुन जो हिकिड़ो काढ़ो ठाहियो ऐं उहो विच विच में पीओ बराबरि आहे डप पोइ त माण्हूअ खे रहे थो पर चिंता जी ॻाल्हि न आहे हा काई ॻाल्हि न आहे रूम में अलॻि अलॻि जेकॾहिं रहंदव त सुठो ऐं थी सघे त जेको असां मास्क पाईंदा आहियूं उहो पायो ऐं हथ सैनिटाइज़ कयो ऐं पंहिंजा कपिड़ा जेके आहिनि उहे अलॻि अलॻि हुजनि ट्वालु वग़ैरह अलॻि हुजे इहो धियानु ॾियो ऐं हा हाली उनजी काई ज़रूरत न आहे छाकाणि त जेके कोरोना में पहिरियों जेके सिमटम्स हूंदा आहिनि हिक हिसाब सां सर्दी ज़ुकाम जा ई सिमटम्स हूंदा आहिनि मथे में सूर हा हा त हुन में हरू भरू ॿाहिरीं दवा वठण जी ज़रूरत न आहे तव्हां गरम पाणी पीओ ऐं काढ़ो ॾींहं में जॾहिं जॾहिं तव्हांखे उञ लॻे जेको पाणी तव्हांखे पीअणो आहे उहो गरम हुजे त सुठो ऐं ॿ दफ़ा खनु काढ़ो पीओ ऐं खीर में हैड विझी करे पी सघो था हा रात जो हा माना उहो खाधो जेकॾहिं तव्हां बिना तेल जे ठाहींदव त सुठो ऐं मिर्च मसाला हा बॉइल खाई सघो था हा हा सभु खाओ जेको तव्हां खे खाइणो अथव खाओ भले ठीक आहे ॿियो कुझु हुजे त वरी पोइ मूंखा अची करे अची करे मिलजो मूंसा भले खपेव त पोइ हा हा हा हा हा हा ओके जय झूलेलाल